برائے کرم میری درخواست کا جائزہ لے کر مجھے مطالعہ کریں کہ کیا تبدیلیاں منظور ہو چکی ہیں یا ابھی زیر کاروائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا سفر آرام دہ اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو اور اس کے لیے یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ میری درخواست پر عمل درآمد ہو چکا ہے یا نہیں اگر مزید کسی معلومات یا تصدیق کی ضرورت ہو تو برائے کرم مجھے آگاہ کریں تاکہ میں ہر وقت جواب دے سکوں آپ کی رہنمائی اور تعاون کا میں تہ دل سے مشکور ہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ جلد از چلد میری رہنمائی کریں گے تاکہ میں پرسکون انداز میں اپنے سفر کی تیاری کر سکوں